اگر ہم اپنے اسکولس دنوں کی بات کریں تو اس ٹائم پہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا خاص کر کے وہاں کا جو وہاں کے ٹیچر کا جو رویہ تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا لیکن اگر میں اب دیکھتا ہوں پہلے کا اسکول کا تو مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے وہ ٹیچر جو مجھے دانٹتے تھے یا مجھے سمجھاتے تھے تو میری نصیحت کرتے تھے تو میری بھلائی کے لیے کرتے تھے تو وہ مجھے کافی اب میرے کام میں آ رہی ہے وہ میری زندگی میں اور اسکول کے وقت میں میرا جو فیورٹ سبجیکٹ تھا وہ انگریزی تھا مجھے انگریزی بہت پسند تھی انگریزی پڑھنا لکھنا اور اس کا گرامر کرنا مجھے کافی پسند تھا اور اگر میں بات کروں کہ جو مجھے پسند نہیں تھا یا مجھے کافی ٹف لگتا تھا سبجیکٹ تو وہ فزکس کا تھا وہ میرے لیے کافی مشکل تھا لیکن میں اس پہ بھی کام کرتا تھا میں نے اپنا اسکوپ ٹھیک کر لیا تھا اور ہمارے کلاس ٹیچر تھے وہ کافی اچھے تھے ان کا جو بچوں کے ساتھ رویہ تھا وہ کافی صحیح تھا بہت ہی اچھے سے وہ بولتے تھے حالانکہ سبھی ٹیچر صحیح ہیں اور جو سختی دکھاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو تو اس کی سختی کہیں نا کہیں آپ کی کامیابی کا پیچھے ہوتی ہے